जोंनि हारिनि मुगाव इदिनो फैदों गामियाव आर्मिखौ लानानै नि माबानोलाय स्टार लानानै फैदों आरो हारसिंनो बि स्टार माबायानो लानानै आरो ओरै लानानै फैदों आरो मानसिया सानैसो बि गामियाव